अगरि कॾहिं मां काई शइ युट्यूब ते ॾिसी ठाहिण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं उहा ओड़ी न ठहंदी आहे त जीअं मां सोची हुन वक़्तु मां उन खाधे खे ॼान कोन कंदी आहियां पर उन खाधे में पंहिंजी घरु जूं श ॿियूं शयूं ऐं मसाला इस्तेमालु करे उनखे खाइणु जहिड़ो बणाईंदी आहियां